हाँ मुझे लगता है कि बच्चों के बेहतर विकास लिए टी वी और ऑनलाइन पर आपकी क्षेत्रीय भासा में अधिक शैक्षणिक सामग्री बनानी है इसके लिए बच्चों को इंग्लिश सीरियल जो अंग्रेज़ी सिकाने के लिए सहयोग करता है और बच्चों को ऑनलाइन के लिए घरेलू चीज़ बनाने के लिए जो चैनल दिखाता है उसमें बच्चों को बहुत ज्ञान और भाषा का जो आनंद बच्चों को मिलता है अधिक शिक्षण सामग्री के लिए बच्चों को लिए ऑनलाइन की शुविधा भी टी वी में बताई जाती ताकि बच्चे उस चीज़ को देखकर आगे बढ़ें और पढ़ने की कोशिश करें और उसके साथ साथ बच्चों को अंग्रेज़ी का भी कुछ न्यूज रहती हैं जो बच्चों के लिए सीखने के लिए एक रास्ता बताती हैं कि अंग्रेज़ी में सीखने के साथ साथ उसको लिखने के लिए वह बच्चे के लिए बहुत